मुंहिंजे खेत्र में अहिड़ा घणेई बिजनिस आहिनि जो मां सोचां थो त शुरू कयां वञी सघजनि था जीअं त ई मित्र जो बिजनिस गिफ्ट आइटम ऐं घरेलू सामान जो बिजनिस मालाऊं वग़ैरह जो बिजनिस अहिड़ा घणई बिजनिस आहिनि जे शुरू कयां वञी सघजनि था ऐं इहो बि बराबरि सचु आहे त सिंधी जिते बि रहंदो हुते कुछ न कुछ त करे ही वठंदो छो त सिंधियुनि जे ख़ून में ई बिजनिस समायलु आहे हा अगरि मूंखे पंहिंजे आसे पासे जे इलाइक़े में कुझु शुरू करिणो आहे कोई बिजनिस करिणो आहे त मां बेशक ई मित्र जो कमु शुरू कंदसि ऐं पसंदि कंदसि छो त अॼुकल्ह ॾिठो वञे थो त सभिनी नंढनि वॾनि कमनि लाइ असां बराबरि टेक्नोलॉजी ते डिपेंड थी रहिया आहियूं ऐं थीजे बि छो न आख़िर टेक्नोलॉजी ई असांजो वक़्तु बचाए रही आहे असांजा पैसा बचाए रही आहे ऐं असांजो ज्ञान वधाए रही आहे ऐं लॻभॻि सभिनी कमनि में असांखे ई मित्र वारे जी ज़रूरत पवे थी पोइ चाहे उहो नंढे मां नंढो कमु हुजे या पोइ वॾे में वॾो कमु हुजे जीअं त पाणीअ जो बिल भरण खां वठी करे हवाई जहाज़ रेलवे जी टिकिट ताईं बि असांखे ई मित्र वारे जी ॾाढी ज़रूरत पवे थी ऐं अहिड़ा तमामु सरकारी डॉक्यूमेंट्स बि आहिनि जो त ई मित्र वारे बिना त ठही ई न सघंदा आहिनि जीअं त पेन कार्ड पासपोर्ट वग़ैरह इन करे मां सोचां थो त मुंहिंजे आसे पासे जे इलाइक़े में ई मित्र जो बिज़निस तमामु सुठो रहंदो